ہاں ہیلو ہاں بھائی اوبر سے بول رہے ہیں ہاں کہاں پر ہیں آپ بہت لیٹ ہوگیا بہت پہلے ہم بک کیے تھے فلائٹ پکڑنی ہے بھائی فلائٹ کے لیے ہم بک کئے ہیں جامعہ میٹرو کے پاس کھڑے ہیں آپ ابھی تک آئے نہیں کتنا دیر میں پہنچ جائیے گا پانچ منٹ میں جلدی پہنچیے میرا فلائٹ چھوٹ جائے گا بھائی آپ سمجھتے ہیں نہیں بات کو کہاں پر ہیں آپ ابھی لوکیشن پہ آ جائیے لوکیشن پہ کھڑے ہیں لوکیشن نہیں دکھ رہا دکھ رہا تو آ جاؤ ٹھیک ہے جلدی آ جاؤ جلدی نہیں آؤگے تو میرا فلائٹ چھوٹ جائے گا نا ٹائم ہو گیا فلائٹ کا آئیے جلدی